आसामनि राजखान्थियारिनि बेलायाव आसामाव गोबां रोखोमनि गाहाइ जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों जेरै जौगानाय समाजारि नियाय गेना खान्थि आरो रैखाथि जों जौगानायनि बेलायाव नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो दि जोंनि आसामनि राजखान्थिगिरिफोरा गोबां बिथिंनि जौगानाय जेरै लिरनाय फरायनाय नि जौगानाय बिथिङाव आरो गेलेनाय बिथिंनि जौगानाय बेफोर बायदि गोबां बिथिङाव दाबो नांगौ बायदियै जौगाखांनो हायाखै समाजारि न्याय समाजारि न्याय जेरै बिजिरसालियाव हेफाजाब मोननाय आरो जोंनि समाजारि बिथिङाव गावखौनो गोख्रों लाखिनो थाखाय एबा गावनि सिनायथिखौ दैदेनलांनाय बायदियाव नियाय मोननाय बेफोर खामानियाव दाबो गोबां जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जानाय नुनो मोनो बेनिखायनो बुंनो थाङोबा समाजारि न्याय बिथिङाव दाबो जौगानो गोबां दंबावो गेना खान्थि जोंनि गेजेराव गावजों गाव गाव एना एनि जेरै गावजों गाव नासयलायनाय गेदेर उन्दै सानलाय लायनाय थाखो बासिलायनाय बेफोर बायदि गेना खान्थिखौ जों दाबो नुनो मोनो जाहोनाव गोबां रोखामनि गाहाय जेंनाजों दाबो नुनो मोनो नोजोर होयोब्ला नुनो मोनोदि बे बिथिङाव दाबो जाफुंसार जानो हायाखै रैखाथि रैखाथिनि बेलायाव नोजोर होयोब्ला जों गाहाइयै नुनो मोनो दि जेरै लाइमोनफोरखौ नांगौ बायदि जिउनि राहा लामा होनायाव रैखाथि होनो हायै आरो गोबां जायगायावनो दासिमबो नांगौ रोखोमनि थांलाय फैलाय आरो मोजां लोंग्रा दै बायदिनिफ्राय रैखाथि होनो हायैखौ आं बुंनो सानो